आं गिबियावनो संनायनि सिगां गेसखो आरो साखोन सिखोन खालामनानै लायो आरो गिबियावनो ओंखाम सङो आरो बेनि उनाव ओंख्रिखौ सङो ओंख्रै ओंखाम संखांनायनि उनाव आरो बायदिसिना मैगंखौ फाजा एवो बेफोरबायदिनो जोङो गावनि थांनानै थानाय राहाखौ बायदिसिना सङै खावै खालामनानै जायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो थांनानै थानायाव बायदि मैगं मैला आरो मैदा सुजि बायदिसिना फिथाइ मैगं फिथाइ संनानै जायो बेफोरबायदिनो जोङो संनानै जानानै गावनि जिउखौ राहा रैखा लाखियो आरो देहाखौ अरायबो संनानै जानानै थाजिम लाखियो बेफोरबायदिनो जोङो संनानै जायो